घरमे हम शर्बत बनबै छी नेबोके चिन्नीके घोरिके नेबोके शर्बत परमे गाड़िके तब शर्बत बनबै छी घरमे तब सब गोटा पीयै छी तब फेन बजार गेलहुॅं तऽ बजार से अनार कीनिकऽ अनलहुॅं अनारके छीलिके अथी काटिके छिलकोइया ओहिमे से दाना निकाललहुॅं दाना निकालिके मिक्सचर मशीनमे तब मिक्सचर मशीनमे ओकरा रस निकाललहुॅं रस बनाके सब गोटाके देली पीयैलए ओहिमे खून बनै छै ओ बनै है ओहिमे बिटामिन है खानपुर बजार गेली तऽ बजार जाके सन्तरा कीनिकऽ अनली सन्तराके छीलिके सन्तराके जूस बनेली जूस बनाके तऽ खट्टा बुझाएल तऽ ओहिमे तनी चिन्नी डालली चिन्नी डालिके सब गोटेके पीयैलए देली खानपुर गेली खानपुर जाके फेनु दौड़ू केला कीनिकऽ अनलहुॅं केलाके आनिके केलाके छीलिके केलाके जूस बनेलहुॅं जूस बनाके सब गोटाके पीयेला देलहुॅं समस्तीपुर जाके पपीता कीनिके अनलहुॅं पपीता कीनिके पपीताके छीलिके पपीताके धोके मिक्सचर मशीनमे डाललहुॅं मिक्सचर मशीनमे डालके जूस बनेलहुॅं जूस बनाके तीन किलो ओहिके बढ़िऑं बुझाइ है बजार जाके तहन फेन इख कीनिकऽ अनलहुॅं इख कीनिके ताहिके मशीनमे इखके छीलिके छीलिके उक्खिके तऽ ओइके मशीन मे धऽके पेड़ के ओइमे काला नीमक डाललौं काला नीमक डालिके ओकरा पीलौं